हँ हमरा दरभङ्गा जिलाके पहिले यहाँ राजा महाराजाके राज छल ओहिमे यहाँके राजा कामेश्वर सिंह छलाह हुनकासँ हुनका समयमे जे कोई बाहरी आक्रमण भेल से नहि भए सकल एहि दुआरे पश्छिम गङ्गा नदी छलै पुरब कोशी नदी छलै ओहि दुआरे बाहरी आक्रमण होएसँ असुविधाके कारण हमरा दरभङ्गा जिला पर कोनो बाहरी क्षति नहि पहुँचल आ जिलाके प्रसिद्ध कोनो ऐतिहासिक ओ आ एतऽ अहाँके एहि जिलामे पहिले इसकुल कॉलेज नहि छलाह से अहाँके आब एहि जिलामे इसकुल कॉलेजके से विकास भेल दोसर जे यहाँ रेलवे रेलवेके विकास भेल एहिठाम रोड सड़क नहि छल हन तऽ रोड सड़कके विकास भेल एहि तरहक अहाँके खेती गृहस्थीमे आओर बढ़त भेल